जों दाउ फियो अमा फियो बोरमा फियो एफोरखौ आरो हानायबायदिखौ फानबाय देरनायबायदिखो इनिफोराय फिसा फिसाखो न'आव दोनबाय दाउखोबो आरो इसिजाबा न'आव जाबाय खावसे फानहरबाय हांसोबो फियो हांसोखोबो खावसे फानबाय खावसे जाबाय ग्रोब फैसाखो मोनब्ला इखोनो न'खराव बाहायनो हाबाय गथ' गथाय खरस मोनबाय जानो खरस खालामनो न'खर सलायनो इदि खालामो आरो जों दा फिनो हाब्लाथाय फेदेरनो हाब्ला फोलावनो हाब्लाथाय दाउदैफोरखोबो आरो हांसोआ बुरजाब्ला खावसे फाननानै खावसे जाबाय दाउनिखोबो दाउ फिसा फिसाखो फानालासिनो फेदेरब्ला नोंहा फाननानै न'खरफोरखो सलायनो हाबायना इफोरदो खरस खालामनानै अमाफोरखोबो गिदिर खालामना फानोब्ला बा फन्द्र' हाजार बा दस हाजारफोराव फानहरनानै इदिनो न'खर सलायनो हायो बाहायनो हायो इदि खालामो आरो जों दा सबखोनो बेनिफ्राय नों थाव संख्रि इफोरदोनो बायनानै जानो हायो दा माइरं गैया जानो इफोरखोनो फाननानै माइ माइरं बायनानै जायो दा आरो माइ बोथोराव नोङो गेदेर बेसार फाननो हाब्ला न'आव खिथि गैया बायनानै दोननानै जानांबाय जों बोसोरसेया इदि खालामो आरो दा न'खराव खिथि गैयिया